बँकींग करप आयज खूब सोंपें जालां म्हणजे पयलींच्या भशेन ना म्हणजे मुद्दम बँकेन वचून जी ब्रांचीची ब्रांच आसा त्या ब्रांचीन वचून तुका बँकींग करचें पडटालें म्हणजे पयशें डिपाजिट करपाचे आसत किंवा काडपाचे आसत तुका थंय वयचो पडटालो आतां तशें ना खुबशें सोंपें जाला घरांत प्रत्येकाच्या घरा घरान इन्टर्नेट पावल्लो आसा आनी ताका इन्टर्नेटा वयल्यान बँकिंग इन्टर्नेट बँकिंग ही फ्यासिलीटी आसा सगळ्यांत बँकांनी आता प्रवाइड करपाक सुरवात केल्या आनी ताका लागून तें सोंपें जालां आनी घरचे घरा तूं किदें पयशें ट्रास्फर बी जर समजा कळना करपाक जाय जाल्यार दुसऱ्याक मुद्दाम ब्रांचीन वचून दुसऱ्याच्या खात्याचो नंबर घालून डिपॉजीट करपाची अशी गरज ना तुज्याच मोबायलाचेर तूं फिड अप करून कितें इन्टर्नेट बँकिंग सायट ओपन करून ताचेर फिड अप करून तूं कोंणांकूय पयशें ट्रैन्स्फर करपाचे तें करूं येता दुसऱ्या कडल्यान तुकां घेवपाचे आसा जाल्यार तेय घेवूं शकता आनी खुबश्यों गोश्टी अश्यो सोंप्यो जाल्या म्हणजें नेट बँकिंग हो जो विशय आसा तो खरो जाल्यार खूब इजी जाला पयशें ट्रन्सफर करपाक आसूं किंवा पयशें तुकां मेळपाचे आसूं तें खुबशें सोंपें जाल्लें आसा पयली पन्नास शंबर रुपया दोनशें रुपया पासून तुकां जाय जाल्यार दुसऱ्यां कडल्यान मागीर चेक घे हे घे ते घे अशें खूब भानगडी आसले आता तशें कांय ना आता ऑन्लाइन ट्रान्सफर जाता जी पे सारक्या इतर सुद्दां सोरसीस आसा म्हणल्यार बँकिंग अशेंच न्हू के फकत इन्टर्नेट बँकिंग अशें म्हणून बाकीचें फोन पे बी अशे खूब सुविधा आसा त्या माध्यमांतल्यान करपाक जाता आनी बरें खूबशें इजी जाला आता आनी मनशाचो हस्तक्षेप आतां कमी जाला ताका लागून गोंदळ जावंक ना उलट बरेंच जालां कारण खूबदां आमचो अनुभव असो आसा की प्रत्येक्ष ब्रांचीन गेल्या उपरांत थंयचे मनीस आसा पळय ते कामांक खूब छळटालें आनी तें काम करीत नासलें आनी थंय वचून फकत तांची च चडान चड व्हडली उतरां आयकप अशेंच आसलेंले आतां तशें ना आतां तांची गरजूच पडना साद्या साद्या कामां खातीर आपल्या आपूण स्वताचेर आत्मनिर्भर म्हणटात पळय तशें जावंक शकता पयलीच्या काळांत तें खंय गेल्या उपरांत तेच सगळें शाणपणां सांगताले प्रत्येक कामाक तो हो त्या दुसऱ्या टेबला कडेन बोट दाखयतालो दुसरो तिसऱ्या टेबला कडेन बोट दाखयतालो तिसरो चवथ्या टेबला कडेन बोट दाखयतलो आनी काम लास्टाक परत पयल्यात टेबला कडेन जातालें पूण तो तुजो पांच मिनटाच्या कामाक ते पन्नास मिनटां घाल वगडायताले पूण आतां आनीक इतलें करून परत तुकां थंय वचूंक जाय आसलो थंय येवपाक जाय आसलो आतां तशें ना आतां तुजें कितें आसा तें बँकिंगचेर जाता आनी खूबशें सोपें जालां म्हाका जाल्यार अशें दिसता की बँकिंग हें आतां मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान आनी मोबायलान सगळें फॅसिलिटी आसल्या कारणान हें खूबशें सोपें जालां अशें म्हाका दिसता